कुछ दिन पहले मैंने सांगानेर से जाकर के एक सागानेरी प्रिंट का कुर्ता खरीदा था जो सभी लोगों को बहुत पसंद आया था और वह काफ़ी कीम सस्ते दाम पर भी था किफ़ायती दम पर भी था और जब मैं यह सा सूट पहन के कुर्ता पहन के जब मैं हमारे पारिवारिक समारोह में शामिल हुई तो सभी को यह कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई सभी लोगों ने मुझे इसकी तारीफ़ करी इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था और काफ़े काफ़ी किफ़ायती दाम पर भी था तो मेरा जो यह जो कुर्ती था मुझे वो बहुत ही पसंद आई थी और सभी को बहुत पसंद आई थी